جی ہاں بالکل ایسا ہوا اور میرا تجربہ بہت بہتر رہا وہ اس لیے کیونکہ مجھے دوسری زبانیں پڑھنے اور اسے سیکھنے کا بہت شوق ہے اور اس طرح میں جب عربی فارسی اور انگریزی زبان کو پڑھتا ہوں تو اسے سمجھنے میں مجھے کافی دشواری پیش آتی ہے اور اس لیے میں ان زبانوں کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس طرح مجھے اس زبان کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اور اس طرح میں ایک طرح سے ترجمہ کرنے میں بھی ماہر بن رہا ہوں زبانوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ایک بہتر تجربہ ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں آگے اس سے کافی فوائد بھی ملتے ہیں